स्मार्टफोन जीवनकेँ बहुत नीक बनेने अछि स्मार्टफोन द्वारा जेना गाँव घरमे अपराध बढ़ै यऽ तऽ समार्टफोनसँ थानामे ऑनलाइन एफ आई आर कए सकैत छी जैसेकि सुरक्षाके नीक जकाँ व्यवस्था होयत थानो जाइ छी ओतय जे किछु घूस डिमाण्ड होइया ओ घूस डिमाण्ड नहि होयत स्मार्टफोन द्वारा ओना जाइ छी तऽ थाना जाइ छी आ ओतए अनसुनी करयए केओ सुनेबला नहि अछि लेकिन फोन द्वारा जे वायरल होइ यऽ तऽ ओहिसँ तऽ हुनका आबयए थानाके पदाधिकारीके आबयए पड़ैत यऽ आ ओ की नहि की जे अपन न्यायोचित काज करै यऽ एहिसँ हम बहुत मतलब जे खुश छी आ ई जीवनके बहुत सुधारलक यऽ आ एतवे नहि बहुत समयके सेहो बचेलक यऽ काज करैके सुविधा सेहो बढ़लय हँ आ लोकके आजीविका सेहो बढ़लय